ॿार जॾहिं नंढा आहिनि कची मिट्टी आहिनि कि जंहिंखे कुम्हार वांगुरु हथनि सां अलॻि अलॻि तरह जो शेप ॾेई करे अलॻि अलॻि तरह जो इंसान ठाहे सघिजे थो त ॿारनि खे बच्चपन में ही सवस्थ्य प्रतिस्पर्धा यानि हेल्दी कम्पीटीशन जी भावना मन में चङी तरह वियारणी खपे हार ऐं जीत नॉ डाऊट अगरि कंहिं खे आर्मीअ में मोकिलिणो आहे त हुनखे जीत जे बारे में वधीक समुझाइबो हारण हुनजे लाइ शब्द ई नाहे पर जॾहिं रांदियुनि जी ॻाल्हि आहे त उते हार ऐं जीत ईक्वल जी ॻाल्हि आहे माण्हूअ जा इमॉशन्स माण्हूअ जी फ़ीलींग्स माण्हूअ जो पंहिंजो ईगो उहो सभु हिन शइ खे जज़्बु करे सघे कि हार थिए या जीत थिए मां अॻियां अञा पंहिंजी रांदि खे सुठो करण जी कोशिश कंदसि सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि आहे हुन में ईमानदारी पंहिंजे गेम जे प्रति एतिरो ईमानदार हुजे कि अगरि हू कुझु ग़लती पाणि करे थो जेका कंहिं रेफ़िरी जी नज़र में न आई आहे त हू पाणि साम्हूं खां ॿुधाए न मूं हीअं ग़लती कई आ मुंहिंजी पॉईंट लोस ते एतिरी ईमानदारी जॾहिं कंहिं इंसान में अचे थी हू इंसान हिकु रीयल जेम थी थो वञे ऐं स्पॉट्स में अहिड़ी भावना आणण बचपन खां ई एनकरेज करिणी खपे जीअं ॿारनि खे उहा ॻाल्हि वॾे थींदे बि यादि रहे हेल्दी कमपिटिशन उहा ई आहे जॾहिं पंहिंजी ईमानदारी बरकरार हुजे ऐं पोइ हुन खां पोइ अचे थो पंहिंजे जेके गॾु साथी आहिनि उन्हनि खे प्रोत्साहन ॾियणो मूंखे ख़बर आहे अगरि अॻिलो मूं खां थोरो कमज़ोरु थो पिए रांदि में त मूंखे टीम जे रुप में हुनखे एतिरो प्रोत्साहन ॾियणो आहे एतिरो एनकरेज करिणो आहे जो हू पंहिंजो पाण खे कमज़ोरु ई न समुझे ऐं एतिरी ख़ुशीअ सां एतिरे कॉन्फ़ीडन्स सां एतिरे विश्वास सां एतिरे बल सां अॻियां वधे कि हू कमज़ोरु न रहे